मुंहिंजा तकनीकी शौक़ु ऐं रुचिया आहे फेसबुक में फ्रेंड्स ठाहिण इंस्टाग्राम वीडियो ॾिसणु यूट्यूब में वीडियोस ठाहिण ऐं तकनीकी किताब पढ़ण